मां जेकी ड्राइंग कंदी आहियां त हुन में ड्राइंग में छा थींदो आहे असांखे बिल्कुल बि शोर न खपंदो आहे त अगरि असांखे सुठो कमिरो अलॻि सां मिली वञे असां पंहिंजी इमैजिनेशन खां था पंहिंजे सोचण सां ड्राइंग कंदा आहियूं ड्राइंग कंहिंमहिल हे थींदो आहे पंहिंजे इमैजिनेशन खे पंहिंजे क़ागर में उतारियो त क़ागर में उतारण लाइ असांखे धीरे धीरे सभु सोचे करे ठाहिणो पवंदो आहे त जिथे शांती हुजे तॾहिं हीउ ड्राइंग सुठी थींदी आहे त असांखे सुठो सुठी जॻहि ते शांतीअ में वेही करे पंहिंजी ड्राइंग ठाहिणी खपे त उस हुन सां असांजी ड्राइंग ॾाढी सुठी थींदी आहे ऐं असांखे स्टेशनरी जी क कॾहिं बि ड्राइंग त सुठी शयुनि सां न पैंसिल सां बि ठही वेंदी आहे सुठी ड्राइंग असां स्कैच बि ठाहे सघंदा आहियूं त स्टेशनरी जी कमी हेड़ी न थींदी आहे असां स्कैच बि ठाहे सघंदा आहियूं सिर्फ़ु ॿिनि टिनि पैंसिल सां ई त हुन खे ॾाढो सुठो थींदो आहे ड्राइंग ठाहिण सां माण्हुनि जी अंदरि जी बि जेकी बि परेशानी हूंदियूं आहिनि उहो बि निकिरी वेंदियूं आहिनि